हलो ओला मूंखे पासे वारे ॻोठ जे बसि स्टैंड ते वञिणो आहे ऑटो जा कार मोकिलियो असां ॿ ॼणा आहियूं ऐं असांजे पते ते जल्दी कार या ऑटो मोकिलियो असांखे बस स्टैंड ते देरि न थी वञे ऐं असांखे जल्दी पहुचणो आहे